आमच्या वाठारात अजुनीय मातयेच्यो गणपतीची मुर्ती आनी हेर मुर्ती वा आयदनां करतात खूब वर्सां पयलींच्यान ताणी ती स्टार्ट केल्लें चिकण मातयेचीं आयदनां मुर्ती करपाक आनी आजून पर्यंत ते करतात खुबशे कम वाठारांनी कमी जालां मातयेचे मुर्ती करपाचें आनी त्या खातीर बा हेर गांवाचे लोकय बीन चवथी दिसांनी हांगां येतात गणपतीची मुर्ती घेवपा खातीर कारण आतां सगळ्याच जाग्यांनी मेळना मातयेचे सो हे करपा खातीर ते चिकण मातयेचो उपयोग करतात आनी ते हातीन तेका शेप दिवन ते सारकी बऱ्या पद्दतीन मुर्ती करतात तशीं आयदनां करता पणट्यो करतात खुबशें कितें कितें करतात सो आमचे गांवांतले लोक तशेच सायडीच्या गांवाचे लोक तेंच्या कडल्यान घेतात तशें ते आयतराक बीन भायर वचून मुर्ती किंवां पणट्यो बीन विकतात थंय आयता आयतारचे आनी गांवानूय बीन ते अशें विकतात सो लोक तांचे कडल्यानूच घेतात प्लस तेंचेर ते बरे कलर करतात तें शायनींग लावन आनी डिफरंट डिफरंट कलर्ज यूज करतात सो तें पळोवपाकय बीन खूब बरें दिसता सो आजुनीय गांवांत आमचें तें चालू आसा मुर्ती करपाचें खुबश्या तराच्यो मुर्त्यो आयदनां ते करतात माती यूज करून तशेंच ते रांगोळी तेवूय बीन करतात आनी दुसरे दुसरे कलराची रांगोळी करतात आनी थोडीं अशीं घरां अशीं आसा ते आजुनीय तें हेजें बांबूचें बीन करतात बँबू ते कोणे यूज करून तेंचे ते खोटले अशें ते सगळे करता लग्ना खातीर जे वापर जाता खोटले आनी तें दुसरें कितें कितें जें आसता पर्स अशी करतात फॅन बीन ते सगळे ते आजुनीय करतात